जोंनि सबाइझार गामिनि बिसय आं फंनैसो जोंनि जारिमिनखौ सिम्फायनानै होनो सान्दों जोंनि सबायझार गामिया आं मिथिनायाव सिगां समाव माबा माने जेबो गैयामोन आरो मावनानै दांनानै जानोबो बेबायदि खायदा बाहायनो हायामोन दा जोंनि सबायझार गामियाव माने हाइ स्कुल दं हाइ स्कुल दं एम इ दं एल पि दं गासैबो मिडियामनिनो बर' एसामिस मोननैबो मिडियामनिनो दङ जोंहा खाथियावनो आरोबाव दंबावो सबाइझार गामियाव दा बाजार जाबाय सबाइझार हाथाय बाजार जाबाय बेजों लोगोसे जोंहा जोंनि गामियावनो भि सि डि सि अफिस दं कमिउनिटि हल दं क्लाब दं बल फिल्ड दं दा जोंनि हाजारियाव जोंनि खाथियावनो आरोबाव सबाइझार गामियावनो सेरिकालसार फार्म दं जों बेफोरावबो गोबां ट्रेनिं लानानै जों रोंगौथिखौ लानो हायो आरो जोंहा गोदो आबाद मावनायावबो दैनि अनेख प्रब्लेममोन दा दैफ्रावबो बान्दो बेला बेफोरबायदि जाजोबबाय आरो जोंहा सबायझार गामियाव जों बाथौइजम हिसाबै जोङो गासैबो बर'आनो बाथौइजम जोंनि गामियाव बे बाथौइजमाव जोंहा जोंनि धर्मनिबो जोङो साइ सालामि जोङो रायजोयैनो होयो आरो जोंहा बेजों लोगोसे दा आरोबाव जोंनि गामियावनो सबायझार गामियाव जों बयबो हारसा बर' गासैबो ज'यैनो मिलायनानै दङ आरो जोंना लामाफोराबो गोदोनि जुगाव मोजां नङामोन कालभार गैयामोन कालभार जाबाय लामा गैयामोन दा लामायाबो जानायनि लामायावनो दङ जागासिनो दङ आरो दा जोंहा जोंनि सिगां समावथ' जोंनियाव रोंगौथिगोनां मानसिखौनो जों नुनो मोनामोन खिन्थु दा जोंनि सबाइझार हालामनिफ्राय दा जोंहा ड'क्टर इन्जिनियार बेफोरबायदि मानसिफोरजों ओंखारनायखौ नुनो मोनबाय आरो दा जोंनिनो फिसाफ्राबो दाब दाब जायगायाव फरायनानै रोंगौथि लानानै फैदों आरो दा जोंहा आबाद मावनायनि सायावबो मोजांसिननिफ्राय मोजांसिन जाबोनायखौ जों नुबाय सोरबा सोरबानि गथ'फ्राबो दा माने मोजाङै मोजां रोंगौथि लानानै गावनि नांगौखिनि रोंगौथि लानानै दा जोंहा बिसोरबो साख्रि मोननो हाबाय बिसोरबो दा मोजां जाबाय दा जोंनिफ्रायनो आरोबाव दा रोंगौथि लानो थाखाय दस्रा दाब दाब जायगायावबो दंहैसै आरो मन्दिर जोङो दा बाथौ मन्दिर दं बे मन्दिरावबो जोङो जयैनो आइजो माहारिफ्रा पुर्निमा समावजों ज'यै प्रेयार खालामो जोंनि गामियारिआ जाहा संसार जानायाव जाहाथे जोङो अरायबो आफा बोराइ बाथौजों जों ज'यै थानो हायो बेखौनो जों मोजाङै मोजां आर'ज गाबबाय थायो आरोबाव जोङो जोंजों लोगोसे गोदो जोंनि सबाइझार गामियाव जोंहा गथ' प्रेगनेन जायोब्ला उदैयाव जुदि उन्दैसा जन्म जायोब्ला जोंहा थांनो ड'क्टर आरि बिदि गैयामोन दा खाथि खाला जोङो गारि मथरनि थाखायबो प्रब्लेम जायोमोन लामाफोरनि थाखाय दा बेफोरबायदि प्रब्लेमा जोबनानै थांनाय बायदि जों नुनो मोनबाय आरो जोंनि जायगायाव बिदिनो माने गारि मथरनि बिराद दिगदार जायोमोन दा न' न' जोंहा फ्रायानो गारि मथर दङ बेफोरबायदि जानानै दं साख्रिआवलाफोरबो मोजाङै मोजां उजिबोबाय दा बेफोरबायदिनो जोङो जोंनि सबाइझार गामियाव दा गावनि नांगौखिनिया दङसै मावनानै दांनानै जायो आबाद मावो आबादारिफ्रा साख्रिआवलाफ्रा साख्रि मावो आबादा जोंना बिदिनो माइ फाथो बेसर देमसि मावो बेफोरबायदि आबाद मावनानै जोंनि जायगानि मानसिफ्रा दा दङ सबाइझारनि दङ आरो दा जाहा दा माबाफोर प्रब्लेम जायोब्ला गावबुरा दं गावबुराफ्रानो बेफोरबायदि गाव जोंहा सुस्रांनानै लानो हायो आंहा आरो मा बुंबावनो सबाइझारनि सोमोन्दै बेनो अनेख दंबावो खिन्थु आं दा बुंनो बेफोरबायदिखौ हानाय माने आन्दायनाय फैयो